हाँ हाँ भैया भैया जबलपुर से बोल रहे हो भैया मुझे एक मकान लेना था मेरे लिए जबलपुर से बाहर सिटी से बाहर लेना है

बीस लाख तक का बीस से पच्चीस लाख का बजट है मेरा तो सिटी के बाहर हाँ बीस से पच्चीस लाख का बजट है मेरा तो सिटी मैं गोरमेंट अफ़सर गोरमेंट सर्वेन्ट हूँ तो मुझे क्या एक्चुली मेरा ट्रांसफर हो गया है उज्जैन से तो मुझे क्या मकान यहाँ खरीदना है तो मुझे सिटी हाँ जबलपुर सिटी में नहीं लेना सिटी से बाहर ही लेना है मतलब सिटी के अंदर तो बहुत मिल रहे पर सिटी के अंदर लेना नहीं मेरे को सिटी से बाहर ही लेना है तो ठीक है क्या मतलब क्या साइज़ मिल जाएगी मेरे को मकान की पन्द्रह पचास से बीस पचास है पच्चीस पचास है क्या मिल जाएगी मतलब मेरे को हाँ नहीं मतलब तो इस तरफ अगर बीस से पच्चीस लाख के बजट में कैसा मिल जाएगा अपने को मतलब मकान कालोनी कैसी क्या मिल जाएगी अच्छा तो फिर आप ठीक है कल मिलिए मुझे तो अपन डिस्कस कर लेते हैं हाँ है ना अच्छा मैं कल कल फ्री होऊँगा आ जाउंगा मैं कल दोपहर में आपको कोल कर लूँगा मैं आपको बस इस्टैंड मिल जाऊँ आपको कोल कर लूँगा मैं नहीं कल दोपहर में मैं आपको टाइम निकाल कर कोल कर लूँ आपको है ना ठीक है ओके ठीक है